एगो स्वास्थ्य कार्ड बला कार्ड बनैत छै से होइत छै सुनैत छियै हमसब एमहर सुनलियै यऽ लेकिन हमरा सबके बनल नहि यऽ नहि बूझैत छलियै केओ बेमार पड़ल जेना धिए पूता बीमार पड़ल अपने बेमार पड़लहुँ तऽ सरकारीमे ओ लऽ के गेल ओ कार्ड जेकरा बनल रहल सरकारीमे लऽके गेल तऽ ओकरा पाय नहि लागल अथी भेल ओ देखि कऽ कऽ लेलक प्राइवेटोमे गेल अथीके हमसब गरीब आदमी छी गाँव घरके रहऽ बला छी ओतेक पढ़ल लिखल नहि छी तऽ हमसब ओतेक नहि बूझैत छियै जे ओकर कार्ड कथी होइत छै ही होइत छै आ मालूमे अइ गाँव घरमे जे बूझऽ सूझऽ बला छै तेकरे ओ कार्ड सब बनैत छै गाँव घरमे हमसब छी मौगी मेहर छी अपन घर द्वारमे कनिया मनिया छी रहलहुँ नहि बूझि पयलहुँ घर बला सब बाहर रहैत छथिन ओ बाहरमे अपन अथी कयलहुँ तऽ हमसब ओतेक नहि बूझि पबैत छी तऽ हमरा सबके ओ कार्ड नहि यऽ लेकिन रहबाके जरूरी छै आब हमसब जहाँ बूझबै जे बनैत छै तहाँ जयबै आ बनबेबै ओ तऽ सरकारी मे अथी कऽ के बच्चा सबके मोन खराब भेल लऽ के गेलहुँ प्राइवेटमे एतेक पाय कहलक जे पाइएके बीमारीसँ तऽ बादमे मरबै ओहिसँ पहिले तऽ पाइके अथी कऽ के हार्ट अटैक भऽ जेतै जे एतेक पाइ कहाँ से आएत जे हम बच्चाके देखेबै चाहे अपने देखब आइ काल्हि तऽ मालूमे अइ सब बेमार रहैत छै बिना दवाइके केओ नहि रहैत छै सबके तबियत खराब रहैत छै अथी रहैत छै लेकिन आब की करू गरीब आदमी छी नहि किछुके अथी अइ नहि उपाय अइ नहि ओते पढ़ल लिखल छी जे कतहुँ जाउ फिरू केकरोसँ पूछ ताछ करू गाँव घरमे तऽ गरीब आदमीके मालूमे यऽ कोनो अथी नहि रहैत छै देवाल बराबर कोनो ओकरा वैल्यू नहि किछु नहि जे दूगो पढ़ल लिखल अइ ओकरा दूगो लोग पूछलक अथी कयलक ओहिसँ लोक अथी कयलक आ गाँव घरमे तऽ मौगी मेहर कऽ तऽ कोनो बाते नहि पढ़ल लिखल नहि रहैत छै तेकर कोनो बाते नहि तऽ ओहिसँ हमसब धिआ पूताके लऽ कऽ परेशान रहैत छी नहि जा पबैत छी ओते दूर एक तऽ गाँव घरमे होस्पिटलो नहि रहैत छै आ बाहरेमे होस्पिटल रहैत छै दरभङ्गा मुजफ्फरपुर पटना एतऽ लोककेँ जाय पड़ैत छै ओतऽ लोक गेल आ जेकरा ओ कार्ड बनेने अइ ओकरा पाय नहि लागल आ जेकरा कार्ड नहि बनेने छै ओकरा पाय लागल पाय पाय लऽके अथी कऽ के कयलक की करतै जेकरा जतेक अथी रहैत छै ओहिमे लोक अपन टाइम पास करैया की करबै जेकरा नहि अथी रहैत छै ओनाहिते काज करैत छै